नमस्कार और गुप्ता जी ठीक है ठीक है आज के पाँच बजे इसी कारण से फोन किए थे इस समय मैकडॉवेल विस्की का रेट कितना है लगभग लगभग अच्छा तो यह बताइए गुप्ता जी आपका हर महीने से जो सरकार बढ़ती रहती है जी एस टी हर महीने लगाती रहती है अगले महीने में ले गए थे हम मैकडॉवेल व्हिस्की वो एक सौ तीस रुपये में क्वार्टर और इस समय में इस समय कितने का है वह क्वार्टर ढाई सौ का माने माने एक सौ तीस पर एक सौ बीस रुपये बढ़ गया तो कैसे काम चलेगा गुप्ता जी औ औ यह बताइए हम सब रोज़ पीने खाने वाले हैं और इसी इसी रेट अगर मैं जो दर बदर बढ़ता रहेगा अगर पैसा तो हम सब कहाँ से पिएंगे खाएंगे अरे वह तो बात सही है लेकिन यह कहने का मतलब यह है जनता हमारी चारों तरफ से मार खाएं अच्छा अच्छा तो इस समय कौन सबसे सस्ती है यह क्वार्टर में ग्रीन लेवल तो नहीं सस्ती है ग्रीन लेवल एक सौ बीस रुपये का था पहले इस समय कितना का है माने एक सौ बीस से एक सौ पचास माने एक सौ सत्तर रुपये हो गया तो कैसे चलेगा अब ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी तो जनता का क्या होगा अएं हाँ पहले हाँ पहले कहने का मतलब था पहले हम सब शौक़ में पीते थे फिर मजबूरी में पीने लगे अएं अब तो अब ज़रूरी हो गया है हाँ अच्छा ठीक है ठीक है अभी मैं एक क्वाटर लूँगा ठीक है ठीक है नमस्ते सर